जेना खाना बनबय छियै तऽ कि सब भात दालि सब्जी बनबय छियै तऽ ओइपर तनिक पापड़ तिलौरी बनाय देलहुँ तनिक कचड़ी छानि देलहुँ तऽ धिया पुता खयलक पप्पे छथिन खाना खाइ छथिन लगायके जेना रोटी सब्जी बनेलियै तऽ तनिक कचड़ी बनाय देलियै तऽ खयलक जेना कि मुर्गे बनेलियै तऽ मुर्गामे तनिक तेल देलहुँ अगर प्याज देलहुँ अगर ओकरा मसल्ला अर देलहुँ तऽ खूब बढ़िआँ लगय छै तकरबाद जा कऽ रोटी सब्जी बनबय छियै इएह सब बनबय छियै तऽ खाना बेजोड़ बनय छै कोबियेके जेना सब्जी होलय तऽ कोबीके फ्राई कए लेलहुँ तब अल्लू फ्राई कए लै छियै आओर तब जा कऽ ओइमे मसल्ला देलहुँ पीसके तनिक लहसुन तनिक आदी तनिक जीरा मरीच तनिक प्याज तऽ मुर्गामे तऽ आर लगय छै इएह सब अपना बनबय छी जेना बैगने अल्लूके सब्जी होलय तऽ बैगनोके पहिले फ्राई करि लै छियै अल्लूके तब जाके मसल्ला भुजिके दै छियै आओर स्वाद लगय छै जेनाकि सोहजनेके भेलय तऽ सोहजनके छील कऽ तब जाकऽ अपना बनेलहुँ बहुत बेजोड़ बनय छै तकरबाद जा कऽ रोटी सब्जी बनबय छी तऽ रोटी सब्जीमे तनिक सब्जी अच्छा बनय छै तनिक अच्छा सनक भोजन होइ छै एकरबाद जा कऽ जेनाकि खिचड़िये बनय छै तऽ खिचड़ीमे मसल्ला पीस कऽ देल जाइ छै लहसुन आदी जीरा मरीच मिर्ची तकरबाद जा कऽ ओइमे पापड़ तनिक छानि देलहुँ तनिक अचार दए देलहुँ खयलक धियापुता तकरबाद जा कऽ पप्पो खाइ छथिन तकरबाद जा कऽ अभी तऽ सोहजने अल्लूके सब्जी पकय छै तऽ जेनाकि कटहर भेलय तऽ कटहरके उबालि कऽ तब जा कऽ फ्राई करि कऽ तब सब मसल्ला दै छियै तब ओकरामे मुर्गा तरऽ लगय छै मुर्गा तरऽ लगय छै तऽ खाइमे आओर स्वाद लगय छै खानामे ककरो हाथसँ रोटी बढ़िआँ बनय छै ककरो हाथसँ जरि जाइ छै ककरो हाथसँ बढ़िआँसँ अभियो नहि बनबय आबय छै आओर हमरा अर तऽ एखनो रोटी आबय छै बढ़िआँ एतना सुन्दर रोटी बनय छै किछु कहए मकइके रोटी गहूँमके रोटी चावल भेलय दालि भेलय सब्जी भेलय इएह सब सब्जी अर तऽ खूब सुन्दर बनय छै हरेक प्रकारके सब्जी हम बनाय लै छियै कचड़ीके दू प्रकार तीन प्रकार सब्जी बनाय दै छियै तब अपना खयलक तकरबाद जा कऽ अभी चावले दालि सब्जी रोटी पकय छै तऽ चावल दालि सब्जी अपना बनाय देलहुँ तकरबाद जा कऽ रोटी बनाय देलहुँ जकरा जे पसन्द छै अपना खेतय खाइ छथिन तऽ एको दिन बढ़ियाँ नै कहै छथिन नै बनलौ बढ़िये बनै छौ रोज दिन तनिक तेल परै छै तनिक मसल्ला परै छै तऽ बढ़ियाँ बनबे करतै इएह सब खाना बनबय छियै तकरबाद जाकऽ अभी तऽ सीम छै फरय छै बैगन फरय छै बैगने अल्लूके बनय छै कखनो सीम बनय छै अभी पालकके दालि भाजी आओर बनय छै दालि भाजीमे तनिक रस तनी गो मिर्ची दए दै छियै सिझैयेमे